मशीनरूं मशीनूं घणेई टाईप जी मशीनूं आहिनि पाणि शुरू था करूं पहिरियों सभिनी खां घर जो घर में जेतिरी बि मशीनूं आहिनि जीअं हैंड मिक्सर टी वी फ़्रिज वॉशिंग मशीन इहे असां लाइ ॾाढी ज़रूरी आहिनि इन्हनि सभिनी शयुनि खां अचण खां पोइ कमु फ़टाफ़ट थो थिए ऐं फुर्तीलो थो थिए पोइ पाण मशीनूं आहिनि वॾियूं मशीनूं जेकियूं फ़ैक्ट्रियुनि में थियूं यूस थियनि हुन फ़ैक्ट्रियुनि में में मशीनूं जेकी यूस थियन थियूं हुन खां फ़ैक्ट्री जो केतिरो कमु वधी थो वञे केतिरी पंहिंजी लेबर वधी थी वञे ऐं इहो हिकिड़ो रोज़ी रोज़गारु थी वियो आहे मशीनूं हुन खां पोइ मशीनूं पाणि यूस करूं था कमप्यूटर अॼु कमप्यूटर जॾहिं खां आहियां तॾहिं खां ऑफ़ीसुनि में कमु केतिरो फ़टाफ़ट थो थिए ऐं माण्हू केतिरो प्रगतिअ तरफ़ थो वञे अॼु ही सभु हिकु तरीक़े जो इनवेन्शन ई आहे जेको अॼु दुनिया में सभिनी खे हिकु खां हिकु खां ॿिए खे जोड़े थो कमप्यूटर हुन में आयो इंटरनेट इंटरनेट खां पाणि केतिरो जल्दी हिक शइ ॿीं जॻह ते टेलीग्राम में केतिरो टाईम लॻंदो हुओ हाणे इहे मशीनरूं अचण खां पोइ मेल जे द्वारा जेको बि पाण खे पंहिंजो मैसेज मोकिलिणो आहे उहो विदिन मिन्टस में थो पहुची वञे पहिरियों अलाए घणा ॾींहं लॻी वेंदा हुआ टेलीग्राम में मोकिलण में पोइ आहियूं पंहिंजूं कारूंं अॼु कारूं ट्रकूं उन्हनि खां पंहिंजो केतिरो समय बचे थो अॼु पाणि कारुनि मां हिकु जॻह था ॿीं जॻह ते पहुची था वञू ऐं इहा टेक्नोलोजी ॾाढी ज़रूरी आहे पंहिंजे ह्यूमन लाइ